میں نے پچھلے مہینے وہ سیمسنگ کی واشنگ مشین خریدی تھی جس کا میں رویو دینا چاہوں گی وہ واشنگ مشین جو میں نے لی تھی وہ بالکل صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے اس کا ڈرائر کام نہیں کر رہا ہے جسے لیے ہوئے ابھی مجھے صرف دو ہی مہینہ گزرے ہیں اور اس کا جو کام کرنا ہے اس نے بند کر دیا ہے